देखू किआ नहि हम कहि सकैत अछि किआ नहि कहबै यौ हमरा सबके जे छै मधुबनी पेन्टिङ्ग हमरा सबके मिथिला क्षेत्रमे मधुबनी पेन्टिङ्ग पूर्ण विश्वमे फैलल अछि आओर बहुत जादा ओ जे छै कहि सकैत अछि अछि कहि सकैत छी जे जेना आधुनिक शब्द छै फेमस तऽ ई जे मधुबनी पेन्टिङ्ग छै हमर सबके मिथिला लोकनिक पूरा विश्वमे फेमस अछि आओर ई जे मधुबनी पेन्टिङ्ग विवाह उत्सव हमरा राम विवाह उत्सव जे नाट्यकला हइ छै सब बहुत अपना आपमे बहुत जादा फेमस अछि आओर ई सब जे छै हमरा लोकनिक कला आओर हमरा लोकनिके संस्कृति हमरा लोकनिक रहन सहन पहिरावा ओढ़ावा आओर शिल्पके इस्तेमाल अच्छासँ दर्शाबए लऽ काफी अछि